हैलो जय झूलेलाल छा खपे हा हा में हुन सां ई थी ॻाल्हायां अछा अछा अछा घणा किलो खपनि तव्हांखे हिकु हिकु किलो अधु अधु किलो में बि आहे किलो किलो में बि आहे ॿ ॿ किलो में बि आहे तव्हांखे छा कहिड़ी खपे पैकिंग ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु है एड्रेस ॿुधायो ठीकु आहे ठीकु आहे मां पहुचाए छॾींदमि ऐं नाशपती बि आहिनि सॼा फ्रूट्स आहिनि असां असां वटि त ऐं ड्रैगन फल जो त अघु ॾाढो थो हले हिकु सौ असींअ असीं रुपया किलो थो हले अरे क्वालिटी क्वालिटी जी फ़िक्र न कयो भाऊं सुठी हूंदी

सुठी सभु सुठो हूंदो बे फ़िक्रु रहो हा मां पंद्रहं मिंटे में पहुचाए छॾींदमि ऐं ब्लू बैरी जो अघ बि लिखियो ब्लू बैरी जो बि अघ लिखियो टे सौ रुपयो थो हले जीअं तव्हां कयो साईं कैश करे छॾो त वधीक सुठो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हले ठीकु आहे हले हले ओके जय झूलेलाल